आङो न'आव दाव अमा मोसौ बोरमा मावजि सैमा फिसिनो मोजां मोनो आङो अमा आदार होनानै मोजां मोनो आङो बोरमा लानानै मोजां मोनो आङो बांसिन मोसौखौ मोजां मोनो मोसौखौ गांसो बारियावल' खानानै फैनांगौ ओंखायनो मोजां मोनो आङो हांसो लानो मोजां मोना मानोना हांसोआ जानला मोनला खिला बायो ओंखायनो आं लानो मोजां मोना हांसोखौ आङो सैमा लानो मोजां मोनो सैमाया मोनाबा मानसिफोरखौ मानसि फैबा सोङो ओंखायनो आं लानो मोजां मोनो आङो मावजिबो लानो मोजां मोनो मावजिया मानोना न'आव एन्जर एम्फौ एनला थाबा अरथारना गारो ओंखायनो आङो मोजां मोनो आङो बोरमाखौबो लानो मोजां मोनो बोरमाखौबो हाग्रा बा गांसो बारियावल' खाना फैनांगौ ओंखायनो मोजां मोनो आङो अमा लानो अमा आदार होनो मोजां मोनो मानोना अमाया अमा आदार होनानै आं मोजां मोनो अमाया मानोना खाबानो थाबाय थायो खानानै दोननो हाबाय थायो ओंखायनो आं मोजां मोनो आङो दाव फारौ लानो मोजां मोनो दाव फारौ लानानै आङो मोजां मोनो मानोना दाव फारौनो ओंखाम होनबानो दाव फारौआ थायो आदार होबानो न'आव थाबाय थायो ओंखायनो आं मोजां मोनो दाव फारौ लानो आङो मोसौबो लानो मोजां मोनो मानोना मोसौ लानानै न'आव बिराथ मुलाम्फा जायो मोसौ लाबा बोरमा लाबा टेकायाव टेखा सुङो ओंखायनो आं लानो मोजां मोनो दावबो लानो मोजां मोनो आङो फारौबो लानो मोजां मोनो ओंखायनो आङो दाव फारौ अमा बोरमा गासिखौबो लानो मोजां मोनो